हमर गाँवमे अथी छै जानवर सबके चिकित्साके छै छै दू तीन टा हमरा जे छै अथी हमर अथी घरमे जे छै पाँच सोलह सतरह गो छै भैंस भैंस गाय छै ओकर तबियत अथी खराब भए जाय छै ने तब हमे बोलबै छियै चिकित्सकके ओ आबै छै आओर ओ ठीक करि दै छै लेकिन तैयो ओकर तबियत जे छै ने खराब भए जाइ छै ओ ठीकसँ दूध तूध नहि दियऽ लागै छै आओर ओकर अथी सब दिन मतलब तीन चारिटा भैंस छै हमरा ओकर जे छै ने पूरे तबियत खराब भए जाइ छै आओर फेरु हमे जे छै जाइ छियै यहाँ पूर्णिया बजार वहाँ पड़ै छै ने वहाँपर हमरा जे छै चिकित्सकके बोलबै छियै ओ दबाइ दै छै तऽ हमर अथी गाय ताय ठीक भए जाइ छै आओर फेरो खराब भए जाइ छै तऽ फेरो ओ जे छै ने गाँव सबके चिकित्सक ओ अच्छा दबाइ नहि दै छै हमरा अरके गाँवके तऽ जे छै ने हमर गाय ताय कमे दूध दै लागै छै आओर जे छै ने हमर गाय जे छै घास तास जे छै ने कमे खाइ छै पेटमे कुनो चीज भए गेलै छओ महिनासँ सात महिना पहिले जे छै ने हमर गाँव गाय छै एकटा ओकर ओ चारा खेनाइ बन्द साफे बन्द करि देलकै रहऽ खेबे नहि करै छै दूधो दूधो कमे दै रहै फेरो हम देखेलियै ने गाँवके चिकित्सकके तऽ ओ कहलकै कि कनीटा दबाइ देलकै बोललकै ठीक भए जेतै फेरो हमे गेलियै देलियै दबाइ तऽ देलियै अथी पन्द्रह सोलह दिन देखलियै कोइ सुधार तुधार नहि होइ छै आओर फेरो हमे कहलियै सुधार तुधार किया नहि हय छै ओ कहलकै कि पता नहि फेरो बोलय यऽ पूर्णिया पूर्णियाके चिकित्सकमे जाइ लए हम पूर्णियाके चिकित्सकमे गेलियै तऽ ओ देलकै दबाइ बहुते हमरा खर्चा भेलै पूर्णिया अथी चिकित्सक दबाइ देलकै अथी चारि आठ नओ हजार टाकाके खर्चा भेलै हमे गेलियै पूर्णियाके चिकित्सकमे तऽ ओकर दबाइ जे लेलियै ओकर दबाइ कऽ ठीक काम ओकर बाद हमर गाय जे छै ने ठीक भए गेलै पूरे आओर ओकर बाद जे छै हमर गाय जे छै अथी खाय पियऽ लागलै आओर दूध अच्छासँ दियऽ लागलै आओर एकटा हमरा गाय रहै ओ जे छै ने बच्चा हयवला रहै अथी ओकर पेटमे जे छै ने कोनो चीजमे खराबी भए गेलै आओर ओ देलियै फेरो हमे हमरा लागै रहै कि गाँवके चिकित्सक अच्छा नहि होतै पूर्णिये गेलियै ने तऽ पूर्णियाके चिकित्सक जे छै ओ हमरा गायके देलकै कोनो गोली खाय लए ओ गोली खेलियै ने तऽ ओ गोलीसँ ओकर अथी ठीक भए गेलै ओकर बाद हमर जे छै ने गायके बछड़ा आबि गेलै